हेलौ औ औ औ औ ए नोंहा मोनाखै नामा आटसा आटसा औ औ औ दाख्लैहायसो दाख्लै हाबदों नालाय नोंसिना नखराव साख्रिफोर गोनां मानसि दंदां ए ए होमबालाय होमबालाय होमबालाय एप्लाइ खालामनो रोङाखसै नोंसोरो सिगाङाव माखासे रेसन कार्डफोरबो नांगौ नालाय रेसन कार्ड दंना गैया ए बिदिखायसो होमबालाय रेसन औ औ रेसन कार्डबो नांगौ मानि रेसन कार्ड गैयैफ्रा मोना नोंस्रालाय रेसन कार्डखौलाय मानो बानायना लायाखै रेसन कार्डखौथ नांथारगौना औ

औ मानि नोंसोरो चिकिमखौथ' बिराथ दङ'लै नोंसोरो अमाफोर फिगोन्ना फिया जाखो बर' मानसियाथ' फिथारनांगौना औ होमबालाय ए नोंसोरो माबा मा होनोमोनलाय भि सि डि सि नि सेयारमेनजों एसे रायलायहैदो मोनथिबाय बेजों मानि रायलायनानै जेनैबा बे एम रेगा चिकिम दं नालाय मोनसे महात्मा गान्धि नेसिनेल रुरेल इमप्लयमेन्ट एक्टनि आण्डाराव मानि फैसा हाबगोन आरोखि जेनबा अमा फिनायनि थाखाय न फोर जेन'बा खानस्रि फिसिनायनि थाखायफोर जेनैबा सेरिकाल्सारनि बेफोरबादिनि हाबो आरखि नङाखि विभिं टुइभिंफोरनि थाखायबो जेनबा बिदि फैसा हाबो ओंखायनो नों औ औ मोनजोबो नोंसोरो आरामसे डुकुमेन्सफोर लानानै मोनथिबाय बिदिनो भि सि डि सि नि माबा भि सि डि सि नि मेम्बारफोर थायोना सोरबा सोरबा बिसिनाव रायलायगोरदो आरामसे औ औ औ सेयारमेननिफ्राय एप्रभेल लानांगौ आरोखि एप्लाइ खालामदो

औ औ बे रेसन कार्डखौ बानायनानाै लाग्रो थाब थाबनो होमबानो पि एम किसानखौबो मोनगोन आरखि एप्लाय खालामनाय एप्लाय जाबाय थाखायो नालाय बोसोरफ्रोमबो औ दे होमबालाय दे द